असां पंहिंजे रधिणे में सिपड़ीअ जो उपयोग कंदा आहियूं केवीअ जो उपयोग कंदा आहियूं बटले जो उपयोग कंदा आहियूं ऐं कपघीर तओ तई इए सब वपराश में खणंदा आहियूं